ہلو راجو مستری بات کر رہے ہیں جی کام تھا سر آپ سے ایک وہ میری چھت ہے نا مجھے اس پہ اپنا جو ہے ایک کمرہ ڈلوانا ہے بیس بائی فٹ بیس فٹ بائی بیس بائی فٹ بیس بائی فٹ کا کمرہ ہمارا وہ چھت بھی ہماری بیس بائی فٹ کی ہے ہاں اور بتا دیجیے گا اندازہ بتا دیجیے آپ کیا کیا سامان کا کیا کیا اندازہ لگے گا اینٹیں اینٹیں کتنی لگیں گی اور گارڈر گارڈر کتے بتائے آپ نے بارہ اور چوکے بتا دیجیے اوہ اچھا اور ریتا کتنا ریت اور سیمینٹ اور بتا دیجیے اچھا اور لیبر چارجز کتے لگیں گے آپ کے سر یہ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ تھوڑی تو رعایت کیجیے اچھا ٹائم بتا دیجیے کتنے دنوں میں ہو سکتا ہے پھر یہ کام پندرہ سے بیس دن پندرہ دن میں ہو سکتا ہے یہ پندرہ دن میں ہو سکتا ہے کیا ٹھیک ہے بیس دن کام تو بڑھیا ہے نا آپ کا اچھا اپنے دوست سے لیا تھا میں نے آپ کا نمبر وہ بتا ریا تھا بہت اچھا اپنے دوست سے لیا تھا آپ کا نمبر میں نے وہ بتا رہا تھا بہت اچھا کام کرتے اچھا سر

آ جائیے گا آپ نو سپتمبر کو آ جائیے گا یہاں پہ ایڈریس میں بھیج دوں گا آپ کو واٹس اپ کر دوں گا ٹھیک ہے